मां भाॻवत गीता हिंदीअ में पढ़ी आहे पर जेका भाॻवत गीता मां सिंधीअ में पढ़ी हुई हुनखे पढ़ण में जेको आनंदु जेको सुठो मूंखे आनंदु मिलियो उहो सिंधीअ में मिलियो हिंदीअ में एतिरो न मिलियो ऐं भाॻवत गीता ई अहिड़ो हिकु किताबु आहे जेको हर माण्हूअ खे दुनिया में पढ़णु घुरिजे